जोङो ना हमनायाव जेरै दै गोथौब्ला नावफोरजों थाङोबा दैफोर बांद्राय दाहार फोरबा जोङो दुरुंजों बेबस्था लायो आरो जेरै ना हमनायाव जे लाङो जेखाय खबाय लाङो बिदिनो फल' लाङो बेफोरजों जों नाखौ हमो आरो जेरै दै थौलेफोरबा जोङो सारनानैबो हमो जेरै बालथिंजों बा गामलाफोरजों सारनानै जों नाखौ हमनानै लाबोयो आरो जेरै दै गोथौथार बाथ' जोङो नाखौ सारनो हाया जाहैबाय अब्ला जोङो ओरैनो लोगोफोरजों फुरथिजोंनो सारफाला बायनानै मोनबाबो मोनाबाबो गोजोनग्लायबोयो आरो जोङो ना हमनायाव जेरै जेजों खेवालि जेजों लाङिजों जेखायफोरजों बिदिनो हमला बायनानै लाबोयो बिखौ जोङो सोरबा नाफाम खालामो सोरबा फोरनानै दोनो बिदिनो बर'नि हारियाव दङ आरो